हमको मेज़ बनवाना है सोफ़ा बन नमस्ते नमस्ते हमको आँ हम बढ़ई हैं आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है सरस्वती हमारा क्या काम है हाँ हम हम बढ़ई हैं हम हो जाएगा पाँच पाँच हाँ कुर्सी कुर्सी पाँच सौ की कुर्सी हाँ पाँच सौ की कुर्सी मने पाँच सौ की कुर्सी मेहनत लगता है बनवाने में की लकड़ी खरीद कर कच्ची महंगी है लकड़ी की पाँच सौ की कुर्सी पड़ेगी नहीं नहीं बचा कैसे बचा नहीं पाँच सौ की तो सही कह रही कम पैसा नहीं लगेगा कम पैसा नहीं लगेगा हाँ इतना कम नहीं है हमारे यहाँ कुछ रखी हैं कुर्सी बनी हैं की लकड़ी बढ़ियाँ की हाँ सौ कम कटेंगे हाँ सौ रुपैया कम कटेंगे आँय नमस्ते